नमस्ते मैम हमारी दीदी की पच्चीस तारिख को शादी है मुझे मेकअप कराना है हाँ मुझे करवाना है सम मैम ब्राइडल मेकअप चाहिए तो कितने में हो सकता है नही मैम हम सोचे थोड़ा हाई लेवल के लिए मेकअप कराएँ ब्राइडल मेकअप अच्छा होना चाहिए देखने में अच्छा लगना चाहिए तो मैम नॉर्मल मेकअप से कितने के लिए होगा तो मैम मुझे मैम दो हजार नहीं ले सकती हैं जरूरी है तीन हजार देना मैम पच्चीस अप्रैल तो मैम थोड़ा जल्दी नी हो सकता है जरूरी दो बजे के बाद ही ओके मैम मैम दो हजार में फिर आप करेंगी मैम दो हजार में आप बोलिये मैम एक हजार ही तो कम है दो हजार तीन मैम आप मेकअप आप मेकअप में क्या क्या दे रही हैं

मैम वैसे फेशियल कौन सा दे रही हैं गोल्ड फेशियल या नॉर्मल फेशियल कौन सा फेशियल हाँ मैम कहे रहे इसमें क्या क्या आप यूज़ कर रही हैं मेकअप करने में हाँ तो मैम अगर हमें बाल खुला रखना हो और जैसे जैसे बाल नही आऍं तो फिर हमें कैसा मेकअप करना चाहिए मैम अगर मेरे को मैनीक्योर पैडीक्योर करवाना रहेगा तो इसका कितना प्राइज़ रहेगा मैम दो बजे के बाद आना ही मतलब पड़ेगा ओके मैम और मैम उस उस दिन कितना कितने लोगों को मतलब लिए हैं मतलब ज्यादा लोग उस दिन ज्यादा भीड़ रहेगा आपके पास मैम लहंगा पहने रहेगा या फिर गाउन पहने रहगा तो फिर मैम मेकअप तो उसी हिसाब से होना चहिए ना फिर तो मैम मैम अगर आपके पास गोल्डेन ज्वेलरी हो फिर आप किसी और कलर का ज्वेलरी हो अगर मुझे वो सब नही पसंद है तो फिर आप क्या करेंगी ओके नमस्ते मैम